हैल्लो चले आहो ते पैह्ले म्हल्ले दी बी लेनियां नी कल्ले जाना ई अच्छा हां अच्छ आहो ते फिरी इक दो जनें आक्खी लैंदे म्हल्ले आह्ले खरी मैं लाई दी ऐ हां ठीक आहो जन्ने पैह्लै उ'ने पैह्लै करी लैंदे इक दो ही किट्ठियां कल्ले थोह्ड़ी शैल लब्भन होंदा जन्दे भांडे मांजने आह्ले भांडे म